गुजरात में असांजे खेती ॿाड़ीअ जो कमु ॾाढो सुठो हलंदो आहे किथे भाॼी जी भाॼियुनि जी खेती फ्रूट जी खेती कपास जो कमु ऐं लकिड़े जो कमु हिते सुठो हलंदो आहे असांजे हितां गुजरात मां ॿाहिरि मालु वेंदो आहे जंहिंजे करे असांखे कमाई सुठी थींदी आहे ॿियो त हिते गरम मसाल्हनि जो कमु बि ॾाढो सुठो थींदो आहे जीअं की जीरो आहे जाणु आहे सूआ आहिनि जामु आइटमूं अहिड़ियूं आहिनि जेके असांजे हिते थींदियूं आहिनि खेती ॿाड़ी जिनि जी असां वटि थींदी आहे गुजरात में गुजरात में ॾाढो सुठो कमु थींदो आहे असांखे कमाई ॾाढी सुठी थींदी आहे हिते असांजो मालु ॿाहिरि बि जामु वेंदो आहे हितां खां कपिड़े जो कमु बि जामु आहे ऐं कपास मां कपिड़ो ठहंदो आहे लकिड़े जो कमु बि आहे खेती ॿाड़ी में भाॼियूं आहिनि फ्रूट आहे गरम मसाल्हा आहिनि